असांजे शहर में लखनऊ में नगर पालिका वारा जेका आहिनि उहा जीअं हिकु फोन कंदा आहियूं जीअं ॿीहर नाला भरिजी था वञनि या सीवरनि जो जेको प्रॉब्लम थी अची वञे त उहे अची वेंदा आहिनि ऐं नगर पालिका जो झटि कम करे छॾींदा आहिनि या कॾहिं पाणी भरिजी थो वञे या कोई कचिरो दर ते छॾे थो वञे ऐं टाइम सां सुबुह जो गाॾी ईंदी आहे ऐं कचिरो खणी वेंदी आहे असांखे नगर पालिका वारा ॾाढी सुठी सुठी सुविधाऊं ॾींदा आहिनि ऐं सिंधी समाज पंचायत वारा बि काफ़ी नया नया प्रोग्राम करे सिंधियुनि जा असांखे सिंधी धर्म जो अहिसासु कराईंदा आहिनि इहे पंचायती सिंधी पंचायती ॾाढा सुठा माण्हू हुननि में पाण में ॾाढी ॿधी आहे घरेलू हिंसा खे या का माई ॾुखी आहे उन खे का घर में सुविधा कोन्हे त बि सिंधी पंचायत वारा उथी करे वेंदा आहिनि ऐं घणेई सिंधी समाज वारा हर घर में सिंधियुनि खे जॻाइनि था उथारीनि था मदद बि कनि था लख लख शुकराना सिंधी समाज वारनि जा